गेल्याच म्हयन्यांत हांव नवीन घरांत शिफ्ट जालें आनी ताका लागून म्हज्या भयणीन म्हाका ऑनलायन एक डायनींग टेबल गिफ्ट केलें पळयता आसतना डायनींग टेबल खूब बरें दिसलें म्हाका पयले दिसा आमी वापरलें तेन्नाय बी खूब आवडलें आनी हांवें नवीन टेबल घेतलें म्हणून जेन्ना म्हज्या शेजाऱ्यांक कळ्ळें न्ही तेन्ना तीं सगळीं जाणां म्हणपाक लागलीं आमकांय बी तें टेबल पळोवपाचें आसा कारण आमकांय बी अशेंच ऑनलायन ऑडर करपाचें आसा म्हुणून म्हणून हांवें स सांचें न्ही सगळ्यांक घरांत आपयलीं टेबल पळोवपा खातीर आनी आमी एक धाकटेंशें गॅट टुगॅदर करपाचें ठरयलें सगळीं जाणां आयलीं आनी तें टेबल वेवस्थीत पळयलें तांणी आनी मागीर पळयत जाल्यार तांणी जेन्ना तें ड्रॉवर ओपन केलो न्ही चमचे दवरपाचो तेन्ना तो ड्रॉवरूच ताज्या हातांत आयलो म्हणजे इतली ती कॉलेटी म्हाका दिसता ताजी लो आशिल्ली आनी जेन्ना ताणें खुर्च्यो चॅक केल्यो एक एक गोश्टी आमी चॅक करत गेलीं त्या खुर्च्याक जाय आशिल्ले स्क्रू न्ही तातूंत भितर नाशिल्ले ताका लागून ते बसपाचो सीट आशिल्लो तो मातसो हालपाक लागलो आनी आमी जो कलर ऑडर केल्लो त फोटोन तो टोटल वेगळो दिसतालो पूण जेन्ना तो प्रत्यक्षांत आयलो न्ही तेन्ना तो सीट कवर टोटल वेगळो आशिल्लो ताजेर वयर जो ग्लास आशिल्लो ताका सायडीन मातसो क्रॅक गेल्लो दिसतालो आनी अशा तरेन एक एक एक एक गोश्टी न्ही आमकां ताज्यो दिसत रावल्यो आनी वेरी इम्पॉटंट म्हळ्ळ्यार जे टेबलाचे पांय आशिल्ले न्ही ताजो एक सायड ताजी मातशी कमी आशिल्ल्यान तें टेबलूय मातशें गडगडपाक लागलें